دہلی میں بولی جانے والی اہم زبانیں ہندی اور اردو ہیں ان کے علاوہ یہاں پنجابی تیلگو مراٹھی اور دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جو دہلی کی ثقافتی ہم آہنگی اور ریاست کے تنوع تہذیبی اثرات کو ظاہر کرتی ہیں مختلف زبانیں دہلی میں رہنے والے لوگوں کی مختلف ریاستوں سے ہجرت کی عکاسی کرتی ہیں جس کی وجہ سے دہلی ایک کثیر الثقافتی اور کثیراللسانی شہر بن چکا ہے اس کے علاوہ یہاں مختلف رسم الخط بھی رائج ہیں جیسے دیوناگری اور اردو رسم الخط جو زبانوں کی خوبصورتی اور ورثے کو اور نمایاں کرتے ہیں دہلی ایک کثیر الثقافتی اور کثیراللسانی شہر ہے جہاں مختلف ریاستوں سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں یہاں ہندی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے جبکہ اردو بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے خاص طور پر ادب شاعری اور روز مرہ گفتگو میں اس کے علاوہ تیلگو مراٹھی پنجابی اور دیگر زبانیں بھی مختلف علاقوں میں سننے کو ملتی ہیں